हॅं कहियौ हॅं यौ अहाँ के छी लम्बोदर जी छियहूँ हेल्लो

हॅं पौराणिक इतिहास बहुत ठाम नहि लोक अथी केलखिन हैं तऽ ई तऽ इतिहास छैहे बुझले होयत जे हरसिंह देव रमापाल शिव सिंह सभ छै लेकिन पौराणिक इतिहास मिथिलाके जे कि ओ इक्ष्वाकुवंशी राजा क्षेत्रध्वज के पुत्र दूटा भेलखिन काकुस्थ आओर निमि तऽ निमि छोट छलखिन भैयारीमे और काकुस्थ जेठ छलखिन यद्यपि निमि जेठ सॅं बहुत तेजस्वी छलखिन लेकिन अपन जे परम्परा छलैया जे जेठे भाय होइ छै राजा तैं हुनका राजा बनाय देलकनि हैं आ जखन ओ राजा बनि गेलखिन तकर बाद तऽ तत्काल ऊपर सॅं बर बढ़िऑं छलाह लेकिन भीतरे भीतर ओ खिन्न होइत जाइत छलाह निमि आओर ओकर किछु दिनक बाद दुई चारि सालक बाद हुनकामे एतेक माने भीतर सॅं अथी भेलनि जे भाय तऽ हमर राजा भेलाह हम तऽ सब दिन प्रजे रहि जायब तैं अपन क्षेत्र बदलै के लेल ओ राजाक लेल ओ चल एलाह से वन प्रान्तमे अपन ओ ओहिठाम सॅं अयोध्या सॅं एम्हर से मिथिला क्षेत्र जंगल रहै आ ओहिमे ओ आबि कय से ओ सब प्रण यज्ञ जे छै करबाक निश्चय कयलनि आ ओहि के तहत जे छै से ओ राजा हुनका गुरु वाशिष्ठकेॅं आमंत्रित केलखिन जे अहाँ चलू हमरा ओहिठाम से करबा दिअ आ जे छै जे हमहुँ ओतय राजा भऽ जाइ तऽ हुनका से अप्रिय लागलनि जे वाशिष्ठकेॅं कहलखिन जे अहाॅंके भाय तऽ ओ अपेक्षित राजा छथिन अहूँ जे एहिठाम भऽ जेबै तऽ विखंडित भऽ जेतै राज्य तऽ ई बात कहलखिन नहि लेकिन ई मोनमे रखलखिन

यौ सुनू पौराणिक जे छै मिथिला राज के विषयमे जे हम कहि रहल छी से सुनियौ तखन ओ निमि जे छै जे ओ एतय यज्ञके से आयोजन कयलनि और वशिष्ठ मुनिकेॅं कहलखिन ओ तैयार नहि भेलखिन तखन ओ फेर एहिठाम याज्ञवल्क्यके कहलखिन ऋषिके जे एहि क्षेत्र मे छलखिन हें हुनका कहलखिन हमरा यज्ञ करा दिअ जखन ओ अस्वीकार कऽ लेलखिन तऽ ई स्वीकार केलखिन जे ठीक छै तऽ एकर आयोजन केलनि एहि प्रान्त मे आओर याज्ञवल्क्यके आमंत्रित केलखिन सबटा देवता सभके आमंत्रित केलखिन सब एलखिन लेकिन ओ वशिष्ठ नहि एलखिन वशिष्ठ जॅं नहि एलखिन यज्ञ तऽ प्रारम्भ रहै तऽ हिनका तऽ कहने रहथिन जॅं हमरा ओ नहि एताह तऽ अहाँ सम्हारि देब तऽ कहलखिन ठीक छै तऽ ओ याज्ञवल्क्य ओहि यज्ञके सम्पादन करबामे लागि गेलखिन यज्ञ प्रारम्भ भऽ गेल छलै किछुकाल भेले रहै लेकिन ओहि समयमे ओतय सॅं ओ ज्ञान चक्षुसॅं अंतर्ध्यान भऽ के देखलखिन तऽ ओ वशिष्ठ मुनि जे यज्ञ तऽ भऽ रहल छै हम छियै कुलगुरु हमरा बिना ओ कऽ रहल अहि से ओ एहि दुआरे तामसे

ओ ओ ओ हॅं हॅं हॅं तऽ ओहिमे मिथ भेलखिन मिथि सॅं मिथ आ मिथियेक नाम पर मिथिला राज्य भेलै से वएह मुनि भऽ गेलखिन हिनका हॅं तऽ ठीक छै ओहिठाम सॅं भेल छै ठीक छै ने वएह मुनि सॅं मिथि भेलै आ मिथियेक नाम पर मिथिला भेलै बूझल ठीक अय